हमरा तऽ ओना शिक्षा सँ जुड़ल छी लेकिन सभके चाहै छी जे सभ जुड़थि शिक्षा मे आओर हमरा बिशेष रूपसँ मेनुअली सभ चाहैया जे कमसँ कम डिग्री एकटा भेट जाय जे ओतेक गुजर जोकरक भऽ जाइ जे सभ कोइ अपन मैनेज कऽ सकैया ओना लड़कीकेँ पढ़ाइ के बारेमे ई चर्चा जे छै से बहुत ठीक छै किएकि तऽ लड़कियोके आब जागरूक भेनाइ बहुत जरूरी छै पहिलुका समय मे बहुत दिक्कत छलै हँ लड़कीके घरसँ निकलल तक नहि देबऽ चाहै छलै ओ आन चीज बुझतै कि बाहरी परिवेश मे की होइ छै नहि होइ छै से सभ ओकरा किछु नहि पता रहै छलै घरमे बैसल अछि ओकरा किछु दिनक बाद बिबाह भऽ जाइ छलै ओ बिबाहमे भऽ जाइ छलए ब्यस्त वएह सभ रहै छलै हँ लेकिन आबक समय मे बहुत बढ़ि गेलैहँ आब तऽ देखै छियै लड़का सभसँ बढ़िऑं लड़किये पढ़ै छै किएकि तऽ लड़की मे एकटा अपनामे इहो भऽ गेलै हँ बिश्वास जे हम आब किछु कय सकै छी लड़की सभके सेहो छै बढ़िऑं पढ़ाइयो करै छै ओ सभ बढ़िऑंसँ अपन मेहनतो केलक ओकरामे पढ़ै लेल कोनो दिककतो नहि छै पढ़ेबाक चाही आओर कमसँ कम तऽ ओकरा पढ़ाइ मे एतेक निपुणता भऽ जाइ जे ओ कतौ दिक्कत नहि करै कोइ किछु ओकरा पुछै तऽ आसानी सँ सहजता सँ ओकरा जे उत्तर ओ दऽ सकै ओते कमसँ कम सक्षम रहबाक चाही ओना तऽ पढ़ाइ कऽ कोनो समय सीमा नहि छै जते ओ पढ़ि सकै तते बढ़िऑं छै विद्वान होइ के तऽ कोनो सीमा नहि छै आनो काज मे ओ